हाँ मैंने अपनी संस्कृति के अलावा भी एक दूसरी संस्कृति का पारम्परिक एक व्यंजन पकाया है मैंने जो ईसाई लोग होते हैं जैसा जो हमारे संस्कृति उसमें ये सब नहीं होता पर ईसाई लोगों में मैंने देखा है कि वो कैसे क्रिसमस क्रिसमस के दिन जो उनका ईसा मसीह का दिन होता उस दिन वो एक केक बनाता है जिसमें वो रम डालते हैं दारू पीने वाले दारू डालते हैं वो तो वो मतलब इतने व्यंजन तो मैं एक मतलब एक केक बनाया था उन्होंने रम का केक जो हमारे यहाँ नहीं बनता हिंदू सनातन धर्मों में ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं वहीं में उनमें एक तरफ़ देखा जाए उनके शादियों में वो तीखा मतलब चिकन वगैरह रखते हैं परन्तु हमारे इधर शादियों में मीठा भोजन रखते हैं इस तरीके के मैंने चीज़ें देखी हैं